ہلو آپ اولا كیب ڈرائیور بول رہے ہیں جی میں سلیمان بول رہا ہوں ہاں میں نے ابھی پندرہ منٹ پہلے ایک اولا بک كی تھی جی ہاں ایئرپورٹ كے لیے ہاں میں نے یس ںارتھ كیمپس دہلی یونیورسٹی جانے كے لیے بک كی تھی كافی وقت ہو گیا ہے میں بہت دیر سے منتظر ہوں آپ كب تک پہنچ پائیں گے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا نہیں دراصل یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور میں زیادہ دیر تک كھڑا نہیں ہو سكتا میں بیمار بھی ہوں جی ہاں آپ جلد سے جلد آنے كی كوشش كریں اور اگر راستے میں زیادہ ٹریفک ہے تو آپ راستہ بدل لیں كوئی مسئلہ نہیں ہیں بس بہت جلدی آنے كی كوشش كریں جی ہاں بہت شكریہ